जि'यां में सनाया केह् अस ग्रांऽ दे रौह्ने आह्ले आं अठमीं तक में अपने ग्रांऽ अमरो स्कूल दा कित्ती दी ऐ ग्रांऽ दे लोक जेह्के बड़े भलोके होंदे चलो अज्ज दा जमाना थोह्ड़ा बदली गेदा ऐ लेकिन भी बी ओह् जेह्का नेचर ऐ ओह् उं'दे च रौंह्दा ऐ ते केह् करना मेन गल्ल ऐ कि उ'नें गी एवेयरनैस बड़ी घट्ट जानकारी होंदी ऐ कि साढ़ियां केह् पोल्सीज न केह् साढ़े प्रोग्रामस साढ़ा केह्ड़ा आफिस कुद्धर ऐ असें कुत्थै जाना ऐ ते इ'नें चीजां दा उ'नें गी बड़ा घट्ट नालेज होंदा ऐ ते अनपढ़ता बी है गै ऐ लिटरेसी रेट ते साढ़ा बड़ा अच्छा ऐ लेकिन कुतै ना कुतै जेह्की जानकारी ऐ ओह् बड़ी घट्ट ऐ साढ़े ग्रांऽ दे लोकें गी जि'यां असें दिक्खेआ केह् अजकल्ल पंचायती रूल जेह्ड़ा ओह् बड़ा अच्छा होए दा ऐ स्ट्रांग होए दा ऐ ते बड़ियां हारियां फैसिलिटिस जेह्ड़ियां ओह् लोकें गी ग्रांऽ च दिंदे न ते ग्रांऽ बड़े अच्छे होई दे साढ़ियां सड़कां बड़ियां सोनियां बनी दियां न लेकिन कुतै ना कुतै जेह्ड़ी उं'दी बेसिक नालेज ऐ जेह्ड़ा उं'दा एजुकेशनल लेव लैवल ऐ ओह् बड़ा घट्ट ऐ ते ओह्दी बजह् कन्नै बड़े हारे केसिस बचैरे ते इ'यां न उं'दे दफ्तरें च रुलदे रौंह्दे न कदें उ'नें कोई सर्टिफिकेट बनाना होंदा ऐ ते जंदे पटवारी कोल जंदे ते पटवारी आखदा अज्ज निं कल्ल आयां कल्ल निं परसूं आएयां परसूं निं नरसूं आएयां जेल्लै नरसूं औंदा ते बचैरा ते आखदे न भाई हून किश असें गी बी बैनीफिट होना चाहिदा के तेरा अस कम्म करचै ते ग्रांऽ दे लोक दूआ केह् ऐ कि इन्ने पैसे होंदे निं हैन कि रोज ओह् अपनी जगहा कोला ते मेन आफिस तक्कर आई पान ट्रैवल करी पान ते मैक्सिम्म जेह्के ग्रांऽ दे लोक न ओह् एग्रीकल्चर करदे मतलब कृशि करदे न खेती बाड़ी करदे न ते दूआ केह् ऐ कि कोई पल्लेदारी करने आस्तै कुतै मुंबई चली ऐ बाह्र चली जंदे ते घर निक्के बच्चे कन्नै घरै आह्ली होंदी ते उस्सी इ'न्ना पता निं होंदा ऐ ते ग्रांऽ दे लोक भलोके होने दे कन्नै कन्नै बाकी लोक बी उं'दा केस जेह्ड़ा ओह् इ'न्ना जल्दी साल्व नेईं करदे न उ'नें गी बस चक्कर लोआंदे रौंह्दे ते एह्दा होना चाहिदा कि साढ़े लोकें गी अवेयरनैस होऐ जानकारी होऐ उं'दे आस्तै प्रोग्रैम लाए जान होर मेन दिक्कत जेह्ड़ी ऐ अस फेस करदे न ओह् एह् कि लैंगवेज बोह्त बड्डा इक बैरियर ऐ की कि जि'न्नै बी साढ़े आफिस दी लैंगवेज ऐ ओह् इंग्लिश बिच्च ऐ ते उं'दे भाएं जे मर्जी पढ़ेआ ते उं'दे साढ़े काले अक्खर बराबर न इंग्लिश पढ़ी ते उ'नें गी समझ निं औंदी ऐ बड़ा जरूरी ऐ कि साढ़ी जेह्की अस जेह्की भाशा समझने न बोलने न ओह् लिखी लैन्ने न ओह्दे च अगर साढ़े पूर कायदे कनून होन तां कुदै ना कुदै उ'नें गी समझ औंदी ऐ कि भाई साढ़े पल्लै केह् पेआ साढ़े हिस्से च केह् आया ऐ ते लैंगवेज इक माध्यम ऐ जेह्दे कन्नै अस कुसै कन्नै अपने बिचार सांझे करने न जां अपने जेह्के डाकूमैंट्स ओह् पढ़ी लैने न केह् एह्दे च मेरे बारे च मेरी जैदाद दे बारे च केह् लिखेदा ऐ ते तां करियै लैंगवेज इक स्ट्रांग बांड ऐ तो असें गी लगदा ऐ कि साढ़े जेह्की लीगल प्रोसीडिंग्स ओह् साढ़ी अपनी लैंगवेज बिच्च होना बड़ी लाजमी न